टेक्नोलॉजी कन्नै बड़े गै चेंज आए दे जेह्के करसान पैह्लें हत्थें कन्नै बाड़ी बांह्दे रेह् तां हल्ल जुगड़दे दांद जुगड़दे ते उसदे बिच अस दिक्खने आं कि इन्ने जादा ओह् बाड़ी ते निं बाही सकदे के लेकिन जदूं दे ट्रैक्टर आए दे लोक जदूं दी ते बड़ी जादा जगह ट्रैक्टर यूज़ करदे ते ओह्दे कन्नै बाड़ी बांह्दे जिस दे कन्नै उं'दा टैम बी बची जंदा ते उं'दी इन्नी मैह्नत बी निं लगदी ते प्ही फसल जेह्ड़ी ओह् क्या बाड़ी बाही सकदे ते ओह् फसल क्या रांह्दे न ते एह् जेह्के इसदे कन्नै जेह्का बाड़ी बाह्ने आह्ला होंदा उसी बी थोह्ड़ा फायदा होऐ तां उसी इन्नी जादा मैह्नत ओह् नेईं करना पौंदी ते एह् जेह्की उसी इक्क इस चीज़ै च नुहाड़ी मदद होई जंदी कि पैह्लें उसी जित्थें छे घैंटे लगदे हे बाड़ी बांहदे उत्थें उसी दौं त्रैऽ दिन लग्गी जंदे हे ते कोई क्या थाह्र बाह्नी होऐ ते क्या दिन लग्गी जंदे हे लेकिन अज्जकल जेह्की घैंटे दंऊ घैंटे बाड़ी जेह्का बंदा क्या जिन्नी छे दिनें च बढदी हत्थें कन्नै दांद जुगड़ियै दांद बी इक्क कन्नै केह् आक्खदे जिंदा जीव ऐ उनेंगी बी पूरी ध्याड़ी लाई सकदे उनें बी केह् आक्खदे बनना पौंदा ते केईं बारी उनेंगी केह् आक्खदे घाऽ बी खलाना पौंदा लेकिन जेह्के माल न जेह्के अज्जकल ट्रैक्टर चले दे उसदी बजह कन्नै केह् होए दा कि अस बाड़ी जेह्की क्या थाह्र जेह्के इक्क बारी बाही सकने आं नुहाड़े बाद अगर अस दिखचै जेह्का ओह् ऐ नुहाड़े बाद पैह्लें जेह्के पिछले पैह्ले जमानै जेह्का केह् हा कि ओह् हत्थें कन्नै जेह्के बड्ढदे ते कोई फसल जेह्की लाई दी होंदी उनेंगी हत्थें कन्नै बड्ढना लेकिन अज्जकल केह् होए दा मशीनां जेह्कियां चली दियां मशीनै दी बजह कन्नै ओह् कम्म बी आसान होए दा कि ओह् कम्म बी जेह्का टैम होंदा ओह्बी बची जंदा जिसदी बजह कन्नै ओह् केह् करी सकदा कि ओह् अपना टाईम कुदै होर लाई सकदा कुदै ध्याड़ी होर लाई सकदा ते ते चार पैसे होर कमाई सकदा ते पैह्लें केह् होंदा कि सारा टाईम जेह्का बाड़ियै फसल लग्गी जंदी उसी गै बड्ढने गी लग्गी जंदा लेकिन अज्जकल मशीनां मशीनै कन्नै

ते फसल जेह्का ओह् करी सकदा ओह् बड्ढी सकदा पर नुहाड़े बाद फसल कुट्टने दी बारी औंदी जां दाने कड्ढने दी बारी औंदी उंदे ताहीं बी मशीनां चली दियां उत्थां बी बंदा जेह्का टैम बची जंदा जेह्का उ'नेंगी उं'दे ताहीं जिन्ना उनेंगी पैह्लें टाईम लगदा उन्ना अज्जकल नेईं लगदा ते फसलें दा जेह्का बीऽ ऐ ओह्बी निकली जंदा ते इस स्हाबै दे आक्खी सकने आं कि जेह्का टैम जेह्ड़ा बड़ा बचदा की उआं जिन्ना टाईम पैह्लें लगदा उन्ना टाईम अज्जकल नेईं लगदा नुहाड़े बाद इ'यै टेक्नोलॉजी जेह्की नमियां आई दियां जिसदे कन्नै केह् आखदे किसानै गी जेह्की बड़ी मदद होई दी